हेलो सर सर मेरी बात प्रिंसी के इस्कूल से हो रही है हाँ सर मैं ये आपको बताना सूचित करना चाहती हूँ कि मैं मतलब हम लोग सभी घर से जा रहे है कहीं बाहर घूमने पाँच छः दिन का प्लान है हमारा घूमने के लिए बाहर तो मैं वहाँ से छुट्टी लेना चाहती हूँ सर पाँच से छः दिन का प्लान है तो सात या आठ दिन की छुट्टी चाहिए सर सर हम लोग जम्मू कश्मीर जा रहे सर घूमने के लिए सभी हाँ सर और घर पर कोई भी नहीं रहेगा इसलिए उसे अकेला छोड़ भी नहीं सकते हाँ सर हाँ सर और सर इनके इक्ज़ाम वगैरह भी कुछ आने वाले है मैंने ऐसा डायरी में पढ़ा था इनके इस्कूल डायरी में अगर ये कोई इक्ज़ाम सर अभी आने वाले दो दिन बाद से है सर इस्टार्ट

हाँ सर हम तब तक के तो आ ही जायेंगे सर इस्कूल कितने बजे आए मतलब टाइम क्या है आने का वहाँ पर हाँ सर जब भी आप थोड़ा समय हो आपके पास तभी देगे सर हम हाँ सर सर वैसे ये पढ़ने में कैसी है

हाँ सर ठीक है सर थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है सर